ہلو سر میری کیا بات فلاور والے سے ہو رہی ہے سر سر مجھے جاسمین پھول کا بکٹ چاہیے تھا سر مل جائے گا کیا آپ کے یہاں اچھا سر تو جاسمین صرف جاسمین کا بکٹ چاہیے سر کتنے کا مل جائے گا کتنے میں سر مجھے تو اچھا خاصہ چاہیے آپ بتائیں مطلب آپ کیا ریٹ ہے آپ کے اس کا فلاور کا اچھا سر مجھے ایک بکٹ چاہیے کم سے کم اچھا سر یہ قیمت کچھ کم نہیں ہوگا سر مجھے اور زیادہ چاہیے اچھا تو سر آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں سر اچھا تو سر آپ کی ساپ کہاں مطلب کب کھلی مل جائے گی سر مجھے اگر میں آؤں تو اچھا سر سنڈے کے دن آ سکتا ہوں سر کیا تو سر اگر میں کچھ اور زیادہ اگر فلاور لوں جاسمین کے تو سر کیا اور کچھ کم ہو سکتا ہے تو سر مجھے آپ کے یہاں اتنی دور آنا پڑے گا اگر آپ کے یہاں اتنی دور آؤں گا تو جب مناسب ریٹ لگیں گے تبھی آؤں گا سر اچھا تو سر پھر کل آپ کی ساپ مل جائے گی مجھے وہ کھلی اوکے سر پھر میں کل آپ سے ملتا ہوں سر آپ کی شاپ پر آ کر مناسب ریٹ میں لگائیں گے تو سر میں اور بھی کچھ لے لوں گا ٹھیک ہے سر شکریہ